मध्य प्रदेश की संस्कृत विरासत में भोपाल का भोजपुर भीमबेटका साँची स्तूप और ओरछा का मंदिर ग्वालियर का क़िला खजुराहो मंदिर बहुत सारे प्रसिद्ध हैं अगर आप उनकी कला को देखेंगे तो इतना बारीकी से काम किया गया है वो वो देखते ही बनता है कि क्या मतलब हमारे देख के होश उड़ जाते हैं कि किस तरीक़े से कारीगरों ने काम किया होगा बारीकी से इतना बारीकी से काम किया गया है खजुराहो मंदिरों के लिए जो रात में उसके ऊपर पूरा वीडियो बनता है और इस तरीक़े का दिखाया जाता है कि किस तरीक़े से ये बनाया गया था और क्यों बना था उसके बारे में बताया जाता है भोजपुर मंदिर को ही देख लिया जाए तो भोजपुर जो शिवलिंग है वो भी उसकी भी ये कहानी है कि वो एक ही दिन में एक ही रात में बनाया गया था भीमबेटिका देख लीजिए साँची स्तूप की अपनी एक कहानी है जो भी सांस्कृतिक विरासत है वो इस लिए बनाए गए थे क्योंकि उनके ऊपर एक कहानी है जो कहानी बनाई गई है वो सुनते ही हम को समझ में आता है कि ये क्यों बने हैं